आं मेसें बोथोराव बेरायनो मोजां मोनो गुबुन जायगायाव थांनानै बेरायनो मोजां मोनो जेरै भैरोबखुन्द'आवबो पिकनिक जानो थाङो जोङो गाव गाव बेरायनानै गावखौनो मोजां मोनो जेरै सिलंआ मोनसे मोजां जायगा बेयाव थान्दा जायगा बे जायगायाव गुसु जायगा मानो होनोब्ला बेयाव थाङोबा बे आंनि मोजां जायगा सिलङा गोदो आसामनि राजधानिमोन बेयाव नायनो थाखाय मोजां जायगा दङ समायना दङ जेरै बराफानि आरो बेरायनो थाखाय जोबोद सुबिदा थान्दानि थाखाय देहानि थाखाय सायस मोजां जायगा दैया मोजां जायो बे जायगायावबो थांनानै बेरायहैबाय जेरै दारजिलिं दारजिलिङाबो हाजो जायगा बे जायगायाबो थान्दा जायगा थेवबो बेराद मोजां मोनो मानो होनब्ला बे जायगाया देहानि थाखाय मोजां बेनिखायनो जों गोबां जायगायाव बेरायनानै फैबाय आङो दावबायनायखौ मोजां मोनो आरो बेरायनायखौबो मोजां मोनो जारनि खालामनो थाखाय आं मोजां मोनो जेरै शिलङानो जा गुवाहाटियानो जा गोबां जायगायावबो थांनानै आं बेरायनो मोजां मोनो मेसें बोथोराव जों बयबो बेरायनो मोजां मोनो जेरै गुवाहाटियावबो थांनानै सिरियाखाना बराफानि मिउजियाम बायदिसिना नायनानै थांनानै बेरायहैयो बेयो मोनसे आसामनि राजधानि जायगा आरो बेयाव ब्रह्मपुत्र' दै दङ बेनिखायनो आसामनि बेयो राजथावनि आरो सिरियाखाना बायदि बायदि आरो मिउजियाम कलाखेथ्र' बायदिसिना दङ बेनिखायनो बे जायगायाव गोबाङानो थाङो कामाख्या मन्दिर दङ गुवाहाटि बायदि जायगायाव बेयावबो थांनानै जों गावखौनो गाव बेरायनानै थांनानै फैनो हायो बेबायदिनो जोङो जेरै अरां हाग्रामा बायदिसिनायावबो गावखौनो गाव जुनार बायदिसिना हाग्रामा माहारियारि हाग्रामा बेयावबो जोङो जिब जन्थु गोबां नायनानै फैनो हायो बेबायदिनो आङो गोबां जायगायाव बेरायनानै मोजां मोनो गावखौनो गाव थिग बेबायदिनो जोङो मानसिया मोनसे गावनि जिउ थासान्दियाव जारनि खालामनांगौ आरो बे दावबायनायखौ आङो मोजां मोनो बेबायदिनो जोङो गासैबो मानसियानो गुबुन मोनसे जायगा बेनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायावबो बेरायहैनांगौ आरो गुबुन नुथायखौ सिनारिखौ नायनानै फैनांगौ आङो गोबां जायगायाव बेरायबाय गुबुनाबो बेफोरबादि बेरायनायखौ मोजां मोनो जानो हागौ थिग बेबादिनो गाव गावनि गाव गावनि लाइफखौ आरो नुथायखौ बयबो बेरायनांगौ आरो जारनिखौ खालामनांगौ आंबो बिदिनो दावबायनायखौ मोजां मोनो आरो ट्रेभेलिंखौ मोजां मोनो